میرا نام زیبا ہے میں نے اپنی پڑھائی پہلے میں پہلے کسی سرکاری اسکول میں جاتی تھی پھر اُس کے بعد وہاں پہ میں نے فسٹ سیکنڈ کلاس پڑھی جیسے نرسری وغیرہ پھر اُس کے بعد میرے ابو نے مجھے پرائیوٹ اسکول میں ڈال دیا پھر وہاں پہ میں نے ایٹ تک پڑھا پھر ایسے ہی میں گورنمنٹ اسکول میں پھر نائن سے چلی گئی پھر وہاں سے میں نے اپنی ٹویلتھ کری میرے کو پھر اُس کے بعد میں نے وہاں سے ٹویلتھ کلین کیا کالج میں ایڈمیشن لیا جو کرول باغ میں ہے ڈی یو سے جانکی دیوی جانکی دیوی میموریل کالج تھا میرا جہاں پہ میں نے ایڈمیشن لیا وہ گرلس کالج تھا وہاں پہ میں نے اتنے مزے کرے مطلب پڑھائی کے ساتھ ساتھ میرے کو بہت مزہ آیا میں نے بہت اچھے سے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کری ہے اچھے نمبروں سے اور پھر ایسے ہی کیا نام ہے میرے کو آگے میرے کو میں نے اپنے آگے پڑھائی کری اب جو ہے ساتھ ساتھ میرے کو گریجویشن کے بعد تھوڑا ٹائم ملا تو میں نے کمپیوٹر وغیرہ سیکھا اور جیسے مہندی وغیرہ سیکھی ہے ڈانس وغیرہ سیکھا میرے کو ڈانس وغیرہ کا بہت شوق ہے شروع سے ہی سیکھتی ہوئی آ رہی ہوں وہ تو میں ایسے ہی میں سیکھتی گٮٔی پھر اُس کے بعد ایسے ہی اب میرے کو جامعہ میں میں نے اپنا رجسٹریشن فام وغیرہ تھوڑی سی پریشانیاں آئیں تھیں ہاں کچھ چیزیں غلط ہو گئی تھیں فام وغیرہ میں پھر میں کرتی گئی کوئی بات نہیں پھر میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا تب فائنلی پر ابھی تک اُس کا کوئی رسپانس وغیرہ تو نہیں آیا بٹ میری کلاسز کب اسٹارٹ وغیرہ ہوں گی ابھی میرے کو اِسی چیز کی ٹینشن وغیرہ رہتی ہے پر کوئی نہیں ابھی دیکھو کچھ ہوتا ہے تو پھر میں بتاؤں گی اب دیکھتے ہیں کالج میں کیسے ہوگا پر میری پڑھائی ابھی ایسی ہی چل رہی ہے بٹ میں اچھے سے پڑھتی رہتی ہوں اپنا جو بھی ہوتا ہے اور اب کیا نام ہے اب جیسے کہ اب میں خالی ٹائم میں اپنا مہندی وغیرہ سیکھتی ہوں یا گھر کا کام وغیرہ ہوتا ہے جیسے کہ پر میں اپنی پڑھائی کو زیادہ فوکس کرتی ہوں کیونکہ میرے کو کچھ بننا ہے آگے جا کے میں نے بہت سارے اگزام فام میں نے بی ٹیک وغیرہ کا اگزام وغیرہ بھی دیا تھا بی ایڈ وغیرہ ہے اُس میں میں نے انٹرس وغیرہ دیا تھا بٹ میرا کلیئر ہو نہیں پایا یہی سب چیزیں تھی پر اب میں آگے نیکسٹ ٹائم اور کوشش کروں گی اور اچھے سے پڑھ کر کے کہ میرا بی ایڈ کلیئر ہو جائے یا ڈی ایل ایڈ وغیرہ کا انڑنس دوں گی میں آگے دیکھتے ہیں